कोरोना के दौरान बहुत दिक्कतें आई थी बहुत मुसीबतें आई थी जितने लोग बम्बई थे सबको दिक्कत हुई क्योंकि सब इधर उधर बिखर रहे थे पुलिस घर पे आने नहीं दे रही ना बाहर निकलने दे रही और जिसे पुलिस बहुत छान कितने लोग मर गए कितने लोग मर गए और खाना भी नहीं मिल रहा था और खाना भी नहीं मिल रहा था और कोरोना में मास्क लगाओ मास्क पहन कर बाहर निकालो निकलो और कोरोना में किसी को छुओ मत और किसी को छूने से हो जाएगा कोरोना जो बाहर से आते थे वो लोग आदमी घर में नहीं जाने दिए जाते थे उनको बाहर बैठाया जाता था और चिकिंग करने वाले आते हैं इनको कोरोना हुआ है कि नहीं और कोरोना के बारे में उस जैसे करी तरीके से सुई लगी थी तीन चार सुई लग चुकी थी कोरोना के बारे में और बहुत दिक्कतें आई थी कितना लोग भोजन बिना मर गए और कितना लोग जैसे फाँसी लगा के मर गए कितना लोग प्यासे बिना मर गए कितना लोग एकदम तड़प तड़प के कोरोना के बारे में सब मर रहे थे तो पुलिस आने नहीं दे रही थी और गाड़ी घोड़ा ट्रैन सरेन सब बंद हो गई थी कुछ नहीं चालू था सब एकदम दम घुट घुट के अन्दर रूम में बैठे बैठे दम घुटा जा रहा था उनका कि हम लोग कैसे जाएं कैसे जाएं टेंशन के मारे सब मरे जा रहे थे और खाना भी नहीं पा रहे थे और जिन जिन उनकी बीबियाँ उनकी तबियत ख़राब होने लगी अन्दर रूम में बैठे बैठे और उनकी बीबियाँ घर पे क्या करें परेशान हो रही थी जिसे बम्बई में ज़्यादा था गाँव में कम था लेकिन गाँव में थोड़ा थोड़ा होने लगा था गाँव में भी जब जे आए आए तो उसको दूर दूर बैठाना जहाँ जाने लगा था क्योंकि ऐसा हो कि किसी को छूने के बाद किसी का हो हो ना जाए किसी को हो ना जाए और कोरोना के बारे में बहुत अपवाह मची थी और पुलिस भी छापा मार रही थी दूर द्वारे द्वारे आने लगी थी कि जो कोई आए था जिसे लिखन पढ़ने के लिए चेक करने के लिए ये सब चेक कर रहे थे और यही सब कोरोना के बारे में हुआ था और बहुत सब परेशानी झेले कोरोना के बारे में और ट्रैन ट्रैन भी बंद हो गई वहाँ से कोई रास्ता नहीं तो पहुँचे जब गाड़ी आने लगी कोई ट्रक से भागने लगा ऐसे उठा से ट्रक से आने लगा तो उसको बीच बीच में रोकने लगे पुलिस कि क्यों जा रहे हो सब छुप छुप कर गाँव आए गाँव आए छुप छुप कर